हलो हाँ कौन

हाँ बोलिए हाँ हाँ बोलिए मैम नमस्ते हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बोलिए किस किस विषय में चाहिए आपको छुट्टी मैम इतने दिन की छुट्टी तो नहीं मिल सकती हैं क्योंकि बच्चों का स्लेबस भी अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है और यदि आप इतने दिन की छुट्टी करेंगी तो आपके बच्चों का ही नुक़सान है और उनका स्लेबर्स भी पिछड़ जाएगा हाँ तो आप जो इतने दिन की छुट्टी ले रहें उसमें आप छुट्टियों को थोड़ा कम कीजिए जिससे आपके बच्चों का भी नुक़सान नी होगा हाँ तो दस दिन में तो आपके बच्चों का बहुत नुक़सान हो जाएगा आप इस बात को समझती हैं कि आपके बच्चे यदि इस्कूल नहीं आएंगे तो उनका ही कोर्स पीछे रहेगा और वही अपनी पढ़ाई में पीछे रहेंगे यदि आप इतने दिन की छुट्टी करेंगे तो जी जी बिल्कुल हम समझते हैं लेकिन अब आप भी समझिए क्योंकि कोर्स तो हमें कम्प्लीट कराना होता है सभी बच्चों का फिर आपके बच्चों का अलग से कोर्स कैसे होगा तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए आप ऐसा कीजिए आप आप जो दस दिन की छुट्टियाँ हैं उसमें आप उनको सात या छः दिन की छुट्टी कीजिए हम इतना दे सकते हैं आपको हम आपको चार दिन की छुट्टी दे सकते हैं क्योंकि हम कोर्स कवर भी तो हमें करवाना होता है बच्चों का तो हम आपको चार दिन की छुट्टी एलाउ कर सकते हैं हाँ जी धन्यवाद